न्यू आतां येतोली ती जीबी बरी आसतोली जाल्यार मागीर स्टोरेज हार्ड डिस्क वन ठावजन ऑर एसएसडी घायल्या तेज्याकीन बरी मागीर प्रॉसॅसरूय न्यू घायलेलो बरो यें सोगलें एका कम् लॅपटॉपांत आसूं जा आनी समोज तुजो अशें आसता की थोडे सॉफ्टवॅर नॉमल जे आमी लॅपटॉप घेता तेतून लायक ग्राफिक्सां कार्ड आस्ना सो ताका लागून गेमींग लॅपटॉप्स आसताय तिजे सारके बरे वर्क कोत्ताय सो आमकां तो घेवपा पडटा सो ताका लागून लायक तांची रेंज लागून एक बरो लॅपटॉप घेवपाक लागून वन लॅकाकीन चडूं आसता आनी सक्सॅसफूल जावपा लागोन एक इ सम पयली बेजिक्स तुकोडें हाल्यारूत तूं तें शिको जाता नाल्यार लायक तुका एक एक वस्ती घालीत रावं पडटली किया तुजे लॅपटॉपांत की ती बरी काम करपा नाल्या तुजे ती इतली स्लो तूं काम लायक इरिटेट जातलें शिकता तेन्ना की ए एक कॉन्संट्रेशन म्हुणटा तो शिकता तेन्ना उच्ची ना सो तका लागोन पोयले आपणाचो लॅपटॉप समज सारको आहा आल्यार तूं शिकतोलें कॉन्संट्रेशन बी एन्जॉय कत्तोलें तें फास्ट स्पिडान जाता म्हुणो नाल्या लायक तूं म्हुणटोलें कोहले फिल्डांत येयलां जाईना कामां हे लॅपटॉपार सो तूं डिसकरेज जातलें सो मागीर दुसरें म्हुळ्ळ्यार न्यू न्यू टॅक्नॉलॉजीस येताय आमचे हेतून लायक आतां बे बेजिक्स कोणेंय समज कोण णॉकॉ सॉफ्टवॅरांत लायक एचटीएमएल सीएसएस जावा स्क्रिप्ट यें आमचें लायक बेजीस एक वॅबसायटू करपाक लागून आसता ऑर लायक इवन एप करपा लागून आमकां फस एण्ड्रॉय स्टुडियो जाओ

लायक ती रिस्पॉन्सिवनस आसूं जाय डायनॅमिसिटी आसूं जाय लायक लोकांक लायक ती एट्रॅक्ट करूंक जाय फ्रंट एंडार मागीर बॅक एंडा लायक डेटाबेज आमचें कशें हँडल करपा हें सगलें केल्यार आमचें सक्सॅस जावपाक आसा आनी स् आमी लायक एकू टॅक्नॉलॉजी लायक आपणाकी येता बोरी भाशेन येता

स्वॅप कोन्नाका बट फिल्डांत लायक ती नॉलेज दवर तितलीच पुरो की आनी समज तूं एकूच फिल्डान कॉन्संट्रेट कर बॅब डॅवलॉमँटाकूत जाल तितून न्यू टॅक्नॉलॉजीस येताय न्यू लायब्ररीज येताय ते एक्सप्लोर कर तूं जितलो शिकतोलो तें डिटेलान तुजे कामांय लायक एक मिण्टान आतोलीं तुका गुगलाचेर सच करपा नाका तुका टुटोरियल्साचेर लागून ओसपाची गरज ना बट तूं नॅचरली तें रोकडेंच करून दिवं शकता किद्या कंपनीज सोदताय की एक मनशाक तें लायक एक ऑर सोमान दिलें तेजे एक फूल एके रेडी जालो जाल्यार एक बॅनिफीट तुका तुजें काम जालें तुका कंपनी हायर कोत्तली किद्या तुकोडें एक ऑरान तें काम जालें म्हुणन